शाळेन भुरग्यांक जी गोंयची जी हिस्ट्री आसा ती आमी शिकयतात जशें की अठरा जुनार कितें कितें घडून आयिल्लें कितें कित्याक तो दीस आमी मनयतात कितें जालें राम मनोहर कित्याक गोंयांक आयिल्लो आमच्या खातीर झगडलो तें सगळें करतात आनी आमी बॅनर सुद्दां करपाक लायता भुरग्यांक जंय भुरगीं आपली चित्राची कला दाखोवन जायते करतात बॅनराचीे सर्त सुद्दां करतात तर आनी जायत्यो सर्त कला जशी जेन्ना नातालाचो दीस येता तेन्ना स्टार मेकींग कॉम्पिटिशन आसता क्रिसमस ट्री रंगोवपाचो न्हेसोवपाचो कॉम्पिटिशन आसता आनी जायती अशी सर्ती आसतात तर गणेश चतुर्थीक मोदक करपाचे मकर करपाचें आनी आरती गावपाची अशी जायतीं आमी भुरग्यांक हें करतात आनी आमचे परंपरे प्रमाणें तांकां शिकयतात कशें आमी आमची परंपरा सांबाळून दवरपाक जाय ती